हमर पसन्दीदा प्रिय कलाकार शारदा सिन्हा अछि ओ जे गीत गाबैत छै ओ हमरा बहुत नीक लागैए सङ्गहि सङ्ग हुनकासँ बहुत बेसी जुड़ाव हमरासभकेँ भए गेल यए किआकि ओ हमरसभके प्रिय पर्व छठिके गीत गाबैए जे सुनैमे बहुत आनन्ददायी होइए बहुत सुनैमे ओहिसँ आनन्दके अनुभुति होइए सङ्गहि सङ्ग शारदा सिन्हाके जे आवाज छै आरो गाबयके लय छै ओ बहुत बेसी सुन्दर छै आ ओ बहुत मनमोहक होइत छै पैघसँ लए कऽ छोट आदमी हमर गाँवके हमर आसपासके आरो बिहारके हुनकर गीतकेँ बहुत पसिन करैत छै बहुत सुनैत छै आरो एकटा गीतके देवीके तरह हुनकर सम्मान करैत छै जेकि अपना आपमे बहुत सुन्दर बात छै आरो अहिना कोनो भी कलाकारकेँ सोचबाक चाही कि एहन गीत गाबी हम कि जनता हमरा एतबा पसिन करय कि ओहिसँ बहुत नीक लागय बहुत आनन्द आबय